جی سرمیں میں کانپور سے جو ہے ایک اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہوں اور ایکچولی میرا جو ہے ایک جو پروجیکٹ ورک ہے تو اُس کو میں نے گوتم بدھ نگر میں مجھے پروجیکٹ مِلا ہے تو اُس کے لیے مجھے میں یہاں پہ آیا ہُوا ہوں تو مجھے کرائے پر بائیک کے لیے چاہیے میں سُنا ہے کہ آپ جو بائیک جو ہے کرائے پر دیتے ہو رینٹ پر چاہیے تھی مجھے جی جی جی

جی تین سو روپیے پر ڈے بائیک کے حساب سے ریٹ ہے اگر جیسے مان لو ہلکی مطلب سپر جو بائیک آتی ہے سپر سپر بائیک جو آتی ہے تو وہ کتنے کی ہے اُس کے کیا پرائز ہے سپر بائیک

نہیں اِس کا تو جو ہے بہت زیادہ ہیوی گاڑی ہے تو اِس کا میں مینج بھی نہیں کر پاؤں گا آپ کے پاس اگر کوئی اگر اپاچی گاڑی ہے کوئی ہلکے لیول میں تو تو وہ تو اُس کو میں مینج کر سکتا ہوں تو اُس کا جی اپاچی ہے جی جی سر میں جو ہے نہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اِس کا جو مطلب پیٹرول کا جو خرچہ رہے گا وہ ہمارا رہے گا پر ڈے میں تین سو میں آپ کا رہے گا وہ اچھا اچھا اچھا تو اپاچی کا مائلیج وغیرہ کیا ہے مطلب اویریج وغیرہ زیادہ تو نہیں ہے اُس کا اگر زیادہ کنزیوم تو نہیں کرتی تینتیس سو چالیس جی سر

تو اُس کا تو پھر مجھے بھاری پڑے گا اُس اپاچی کا اپاچی کا اچھا اچھا ایسے نہیں ہو سکتا کہ مجھے جو منتھلی میں مِل جائے منتھلی کے حساب سے مِل جائے ایک مہینے کے لیے پورا آپ پورا چارجز بتا دو جوڑ کے بتا دو ٹھیک ہے چلو چلو منتھلی کے حساب سے میں سوچ کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے بائے